संनाय खावनायनि बेलायाव जिहेतु आं एसेबां रोंगौथि गैया अब्लाबो आङो माने न'खरनि मानसिफोरा बा संग्रा खावग्राया लोमजानानै एबा माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैनानै मावनो हायै असुस्थ जानानै थायोब्ला आङो बेखौ सङो खावो जायो थायो आङो खिन्तु फालांगि महरै आं बेखौ जगार खालामनो हायाखै बा खालामाबो आरो गोसोबो गैया आङो जे एसे हायो बेखौनो सङै खावै जानानै जिउ खाङोमोन आरो संनाय खावनायनि गेजेरजों बिदिनो मैगं थाइगंनि गेजेराव बा माबा मोनसे इनटारेस्टिं जानाय लोंनाय मोजां बुसथु हामब्लायनानै जानो लुबैयोब्ला बिदिनो दुब्लिफोराव माबा मोनसे माइ हानायफ्राव गुमा गोथाव हमनानै मोनबोयोब्ला बेफोरखौ जोङो अनला खारिजों जाद्लायो बा दुनदिया गोरलैजों बाथोन देनानै जायो नङाबा मुला बेदरफोरजों जोङो संनानै जायो आरोखि जोबोद मोजां मोनोमोन आरोखि जोङो बेखौ आरो गोथाव जाथारोमोनबो आरो माखासे जोंहा बर'नि नेमाव गोदो ना एसे मोनोब्ला नाफाम देनानै दोनोमोन बेफोरखौ जोङो दुनदिया गोरलैजों एउनानै बाथोन जायोब्ला जोबोद माने मानसिया गोजोननाय फैयो आरो मोजांथार मोनथारो आरो जोंना जौखौ बेफोरजों खांनाया खुब माने मोजां मोननाय जायो आरो जोबोद इन्टारेस्टिं जायो आरोखि संनाय खावनाय बेलायाव बेनो आं बाराद्राय रोंगौथिबो गैया आरो एसेबांबो संनाय खावनायाव एसेबां नलेड्जबो गैया आरो संफेराखैमोनबो न'खराव मावग्रा दांग्रा गैयैयाव बिखिनिखौ मावनानै जाबोदोंमोन आरोखि बेनोसै